माछ पर्यावरण सॅं पूर्णतः सम्बन्धित छै माछ मारय सॅं पोखरि के पानि अगर साफ़ होइ छै तऽ माछ ओहिमे ज़िन्दा रहै छै आओर पोखरि के पूर्णतः मात्रा मे भोजन मिलैत माछ अच्छा से भोजन दैत आओर ज़िंदा रहैत ई सब माछ के उत्पादन बढ़ैत आओर अगर पोखरि गंदा आओर पर्याप्त मात्रामे भोजन नहि मिललै आओर अगर ओहि मे माछ छै तऽ माछ मरि जाइत आओर एहिसॅं माछ के हानि होएत

नदी मे नहर मे पोखरि मे तलाब मे अगर लोकसब ज़हर मिला के माछ अगर नहि मारै छै तऽ कोनो हानि नहि होइत अछि आओर जल प्रदूषित नहि होइत अछि जहर गिराके माछ मारै छै जल प्रदूषित होइत अछि आओर एक ही बार मे पूरा माछ मरि जाइत अछि जेकर ओकरो सॅं अगला साल माछ के उत्पादन बहुत कम होइत अछि आओर लगभग मे नहि होइत अछि माछ के उत्पादन ज़हर गिरैके मारय सॅं पहिले सैकड़ो क़िस्म के माछ मिलैत रहय आब जादा से जादा दस क़िस्म के माछ मिलैत अछि कियाकि ई चिंता वला बात छै जेकि माछ के क़िस्म आब नहि मिलैत अछि आओर जहर गिराके माछ के मारय पर कंट्रोल कए लेल जाइत अछि तऽ जादा से जादा हानि नहि होइत अछि माछ के अगर कंट्रोल करि के जहर गिराके नहि मारैत अछि तऽ माछके माछ पालन मे मछली पालन मे वृद्धि होइत अछि आओर जादा हानि नहि होइत अछि आओर एहिसॅं मछली मे वृद्धि होइत अछि ओहिसॅं व्यवसाय बढ़त